हाँ मुझे पाँच तारीख याद हैं चार फरबरी उन्नीस सौ नब्बे पाँच जनवरी उन्नीस सौ पिच्यासी छः अप्रैल उन्नीस सौ पिछत्तर आठ अगस्त उन्नीस सौ अट्ठावन नौ दिसम्बर उन्नीस सौ बियासी